हलो कोची बोल रहए हियए घर मे सब रहै छऽ तऽ फैमिली के बारे मे बतलाइए न हँ हँ सबके नाम लिखै के होतै न सबके नाम लिखबै हँ दुलारी देवी

सबके सर्वे होतै तऽ सबके सर्वे लिखाए रहल है हँ हँ नाम पता अच्छा से न लिखाइ हँ सुनै छी अच्छा से लिखाइ नाम पता सब आओरो परिवार के नाम सबके बतला देबै हँ सब परिवार के नाम बतला देबै सर्वे सबके हो जाइ हँ हँ हँ तब न सबके सर्वे हो जाइ सबके सर्वे लिखा जाइ सबके नीक सँ आयल है सर्वे लिखाय त सबके लिखा जाइ सर्वे

हँ नाम पता सबके अच्छा से लिख दी हँ ठीक है हँ ना होतऽ बन्द दिक्कत हो जाइ छै नाम पता ठीक से देदी सबके लिखा जाइ ना हँ

सब परिवार के नाम लिखा जाइ हँ तोरो परिवार के नाम लिखा जाइ सर्वे मे सब नाम गड़बड़ा जाइ तऽ दिक्कत न हो जतै हँ ना दिक्कत हो जाइ हँ हँ सबके निमन सँ लिखाए हँ एक हँ एकरो नाम लिखाइ तब न ठीक